हमें पक्षी बहुत ही पसंद ही बहुत ही प्रिय हैं और जैसे कि जैसे कि जैसे कि पक्षी हर जगह हम लोग जाते हैं देखते हैं काफ़ी पक्षी दिखाई देते हैं हम लोगों को हम लोग बहुत सारे पार्क में जाते हैं पिकनिक मनाने जाते हैं अपने परिवार के साथ अपने फ्रेंडों के साथ काफी दूर दूर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए वहाँ काफ़ी सारे हम लोगों को पक्षी दिखाई देते हैं जिससे हम लोग बहुत खुश होते हैं उन लोगों को देख के पक्षी हमारे देश की शान हैं पक्षी बहुत प्रिय लगते हैं हम लोगों को प्रिय अब हम लोगों को पक्षी बहुत प्रिय लगते हैं पक्षी होते भी बहुत प्रिय हैं जैसे कि मोर तोता और कौवा जो शनि देव का प्रिय वाहन है और गरुड़ ग गरुड़ देव और जैसे कि उल्लू ठीक है ये सारे पक्षी बहुत अच्छे होते हैं और मोर हमारा मोर जो होता है मोर हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी है जिसे जिसकी हम लोग पूजा भी करते हैं और वो बहुत प्रिय होता है बहुत प्रिय होता है बहुत प्रिय होता है और बहुत प्रिय होता है पक्षी जो होता है पक पक्षी जो होता है पक्षी हमारे देश की शान होती है हम लोग काफ़ी जगह जाते हैं तो पक्षी हम लोगों को दिखाई देते हैं और पक्षी बहुत सारे काफ़ी सारे पक्षी ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग अपना टाइम बिताते हैं बहुत सारे पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं हम लोगों को और जैसे कि कोयल बोलती है बहुत प्रिय बोलती है उसकी आवाज एक बहुत अच्छी होती है जो हम लोगों को हम लोग के दिल को छू जाती है इसलिए बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग अपना सारा टाइम भी बिता सकते हैं और जैसे कि तोता है हम लोगों के साथ वो बराबर बातें करता है हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है बोलता है हम लोगों का मन भी बहलाया बहलाया करता है और जैसे कि मोर है वो हरा भरा बहुत प्रिय लगता बहुत अच्छा लगता है वो बहुत ही सुन्दर लगता है जो कान्हा जी का बहुत प्रिय है और पक्षी जो है ना हमारे देश में बहुत अच्छे हैं बहुत प्रकार के होते हैं जैसे कि हम लोग जाते हैं हमारे देश के पक्षी कुछ अलग टाइप के होते हैं और दूसरे देश में हम लोग जाते हैं तो वहाँ कुछ और तरीके के पक्षी दिखाई देते हैं जोकि हमारे देश में नहीं मिलते हैं वो हम लोग दूसरे दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है और और जैसे कि पक्षी हम लोग पालते हैं घर में पक्षियों को कभी पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चहिए क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हुए हैं इसलिए हम लोग उन्हें अगर कैद कर लेते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जिससे कि वो हम लोगों को काफ़ी बद्दुआएं भी देते हैं हर जैसे हम लोग एक पास नहीं रह सकते हैं वैसे ही हम लोग जैसे पिं हम लोग जैसे अपना मन बहलाने के लिए पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चहिए क्योंकि जैसे हमा हम लोगों को मन होता है बाहर जाने का घूमने का ये दुनियाँ देखने का वैसे ही वो भी बने हैं इस दुनियाँ को देखने के लिए इसलिए कभी भी पक्षी को कैद करके नहीं रखना चहिए क्योंकि उनका भी दम घुटने लगता है और हम लोग अपने ख़ुशी के लिए पक्षियों को बंद करके रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चहिए क्योंकि उन्हें भी तकलीफ़ होती है क्योंकि वो हरी भरी अच्छी दुनियाँ देखने के लिए बनाए गए हैं इसलिए पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चहिए उन्हें खुले आसमान में उड़ते उड़ देना चाहिए इसीलिए हम हम ये बात और सब का लोगों को बतानी चहिए कि पक्षियों को बंद करके कभी नहीं रखना चाहिए हमें अपनी ख़ुशी के लिए उन्हें बंद करके नहीं रखना चाहिए उन्हें हमेशा खुले आसमान में रखना चहिए कोई कोई ऐसा होता है कि अपने ख़ुशी के लिए पक्षियों को मार देता हैं लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए